हमरा दू भाइ आओर तीन बहिन अछि आ हम हुनका सॅं सबसे मतलब की अलग छियै मतलब ओसब कनी बदमासिओ करै छथिन लेकिन हम शान्त छी ओहिसब मे बहुत मतलब अथी छै लेकिन ओसब पढ़ऽमे मतलब कहै छियै पढ़ऽ लए तऽ ओसब पढ़ऽ नहि चाहै छथिन मोबाइलमे गेम खेलैत रहै छथिन माँओ के बात मतलब की एक दूटा मतलब मानै छथिन लेकिन सबटा नहि मानै छथिन हम मतलब सब चीज मे बढ़िऑं छियै सब बात मानै छियै लेकिन ओसब बहुत मतलब अलग छथिन हमरासँ हम बहुत शान्त छी